हेलो कौन जी जी जी बोलिए क्या मदद कर सकती हूँ मैम आपकी है यही नवंबर में आपकी जी आप कहाँ से कर रहे हैं शादी यहीं भोपाल से या फिर कहीं और ठीक है हो जाएगी तैयारियां आप बता दीजिए कि कब कब कौन सा फंक्शन है और जी जी

ठीक है मैम हो जाएगा आप मुझे अच्छे से डिटेल वगैरह ये सब मुझे बता दीजिएगा आप मेरे ऑफिस आकर तो मैं अच्छे मतलब आप एक बार मेरे ऑफिस आ जाइएगा तो आप अच्छे से डिटेल बता दीजिएगा कि कब क्या है और टाइम वगैरह भी किस टाइम पर क्या फंक्शन रखना है तो उस हिसाब से मैं सारी अरेंजमेंट आपकी करवा दूंगी नहीं अभी आज तो किसी और के यहाँ बाहर हूँ मैं अभी तीन दिन बाद आ जाऊंगी तो आप तीन दिन बाद आकर मेरे ऑफिस मिल लीजिएगा बारह बजे तक जी और जो पैसे वगैरह का भी जो बात रहेगी वो उसी टाइम कर लेंगे जो भी चार्ज वगैरह रहेगा हम आपको बता देंगे कि आप किस टाइप की वो करवा रही हैं शादी वगैरह तो उस हिसाब से हम आपको बता देंगे जैसे भी आपकी सजावट रहेगी उसी हिसाब से आपका खर्चा बता देंगे जी तो आप आजाइएगा मुझे कांटेक कर लीजिएगा इसी नंबर पर ठीक है थैंक यू